मैथिलीके छेत्रिए बोली जे हम कहि तऽ हमर जन्म स्थान पूर्णिया भेल तऽ सिखैकेँ आवश्यकता नहि पड़ल जन्मजाते मैथिली पूर्णियाके मैथिली सिखलहुँ तऽ आब बिआहके उपरान्त मधुबनीमे रहि रहल छी तऽ हम जे अन्तर स्पष्टीकरण करियै तऽ पूर्णियाके मैथिली कनि बेसी रूड छै जबकि मधुबनीके मैथिली मे कनिक मिठास बेसी अछि अऽ शुद्धता शुद्धताकेँ गॉप नहि कहल जा सकैया किएकि पूर्णियाके लोक सेहो मानैत छथिन कि हुनकर मैथिली शुद्ध अछि या मैथिलीके शुद्धतम रूप ओएह यूज करैत छथिन या ओएह प्रयोग कऽ रहल छथिन तऽ से भाषाके शुद्धता नहि अछि ओतऽ मुदा भाषाकेँ बोलीकेँ बदलाव कहि सकैत छियै हम छेत्रिये बदलाव तऽ